जी मुझे हैं ना खाना ऑर्डर करना था जी मुझे डाल फ्राइ विथ बट्टर आलू पालक मटर पनीर ये चीज़ें ऑर्डर करनी थी

हाँ आप मीठे में वैसे क्या अच्छा मिलता आपके यहाँ आप राजस्थानी स्वीट्स भेज दीजिएगा और हाँ और के कितने ठंडे में मीठे में मतलब ठंडे में पीने के लिए कोल्ड कॉफी भेज दीजिएगा हाँ कोल्ड कॉफी विथ आइस क्रीम नहीं नहीं मुझे होम दिलेवरी चाहिए मैं ऑनलाइन ही करूँगी मेरा एड्रेस न्यू मार्केट न्यू मार्केट के पास उसके आगे आप जाएंगे ना माता मंदिर है उसी उस के पास में ही है आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा पहुँच के और फूल्ल फुल प्लेट का चार्ज कितना और हाफ प्लेट का ओके ओके आप डाल फ्राइ का फुल्ल कर दीजिएगा और आलू पालक का हाफ कर दीजिएगा

हाँ हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है और ऑफर क्या क्या चल रहें हैं अभी हाँ मंचुरियन भेज दीजिएगा आप ओके हाँ हाँ हाँ ठीक है ओके हाँ नहीं और कुच्छ नहीं बस आप अभी एक डेढ़ घंटे में भेज देंगे क्या ओके ओके थैंक यू सो मच